अथी हमर सीतामढ़ीमे ने गर्मी बहुत ज्यादा पड़ि रहल हइ से गर्मीके कारण अभी ककरो काम करै जाइके मन नहि करैत रहै छै अइसे सीतामढ़ीके अभी जलवायु अइसन हइ से इहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ैत रहै छै ओकरा कारण नहि घरसँ बाहर निकलैके नहि कहीँ काम धन्धापर जाइके नहि कहीँ मार्केटमे जाइके इधर उधर जाइके मन नहि करैत रहैत हइ जे एतना गर्मी इहाँ पऽ पर पड़ैत हइ इहाँ अभी वर्षा बहुत कम होइत हइ आओर सीतामढ़ीमे अभी बारिशके बहुत एने कमी हइ एहि कारण घरसँ ककरो बाहर नहि निकलैके मन करैत हइ नहि बाहर आबै जाइमे जाइ बन्द हो गेल हइ आदमीके तबिअत खराब होइके डर लगल हइ कोइ अपना अपनाघरसँ नहि बाल बच्चाके बाहर भीतर ईधर उधर नहि भेजैत हइ नहि कोइ पढ़ाबै लिखाबै भेजैत हइ नहि मार्केटमे जाइके भेजैत हइ नहि बजारमे भेजैत हइ नहि कहीँ आओर भेज भेज भाजकर रहल हइ हियाँ बारिश पहिले बहुत बनिहा होइ छलै पहिले अभी बारिशो ओतना नहि होइत हइ पहिले रहलै कि नहि गर्मीमे मने कि बहुत कम रहैत रहलै कियाकि आदमी कामो धाम करि लैत रहलै मार्केटो चलि जाइत रहलै लेकिन अभी ने बहुत ज्यादा गर्मीके कारण कोनहु नहि जाइत रहैत हइ कोनहु नहि जाइत रहैत हइ काम धामपर अभीके मौसम अइसन हो गेल हइ